मूं आडियो बुक्स जे बारे में ॿुधो आहे यारहां साल अॻु ऐं ख़ासि करे असांजी सिंधी संगत जी आशा चांद पंहिंजे माउ जे ऐं पिता जे कहाणियुनि जा आडियो बुक्स ठाहिया आहिनि इलैक्ट्रोनिक रूप में सुठो लॻंदो आहे पर थोरो थोरो फेसबुक वग़ैरह ते बाक़ी मां आराम सां उमिरि जे हिसाब सां टूलनि विहाणनि ते टेक ॾेई छपियल किताब पढ़ंदी आहियां ऐं रोज़ाना मुंहिंजा अठ ॾह कलाक किताबनि जे विच में ई गुज़रंदा आहिनि इन करे किताब मुंहिंजे लाइ ॼणु ख़ोराक आहिनि मूंखे मानी न मिलंदी कमु हली वेंदो किताबु अॻियां हुजे चांहि कॉफ़ी पीअंदी वञां त आनंद ईंदो आहे ऐं उहो आनंद मूं

बराबरु आडियो बुक्स बि सही आहिनि कार वार में बि विहंदा आहियूं त पहिरीं ग़ज़ल गाना ॿुधंदासीं उन जे बदिरां बुक्स या कहाणियूं ॿुधंदा आहियूं पर तॾहिं बि छपियलु किताब जो मज़ो छपियल सां ई आहे उन उहो घणेई टाइम ताईं सलामत रही सघंदो ऐं असां छाकाणि त जंहिं दौर जा आहियूं मुंहिंजो जनमु उणिवीह सौ पंजाह में थियो आहे त असां किताब पढ़िया ई पढ़िया आहिनि त इन करे उन खे पसंदि वधीक था करियूं